अ जुनारनि थाखाय अमा लायो ओमफ्राय जोङो अमाखौ थास' थास'जों मायरं एसे होनानै संनानै आदार होयो गुन्दै गुन्दै लागाय लागाय आरो अमाखौ माबादि जोथोन लानांगौ सान्दुं अखा बोथ्रोदनानै सायख्लुमाव दोन्नांगौ आरो सान्दुं नाङोबा हाख'राव गावसोर दुगैनाय हाख'राव दै होनांगौ दुगैनो थाखाय जों बेबादि जुनारखौ लानानै जोथोन लायाबा गावसोरनो खस्थ' मोनो आरो मानसियाबो खस्थ' मोनगोन ओंखायनो जोङो जुनारखौ लानानै जोथोन खालामो आरो आदार होनाय फुंनि खनसे सानसुनि खनसे आरो मोनाबिलियाव सारिथा टाइमफ्राव खनसे सानसेआव बोथिथाम अमा फिसिनांगौ बेफोरबायदि नङाबा जुनाराबो देरनो रोंनाय नङा आरो मोजाङै खालामबासो देरगोन आरो हांसो लाबाबो हांसोनि आदार सानसेयाव बिसोरखौबो ओंखाम बा माइ आरो माबा मोनसे ओंखाम आरो माइ होनानै दैजों होनानै दोन्नांगौ आरो आदार होबाय थानांगौ नङाबा बेमार जानाय मा जानाय बेफोरबादिखौबो मुलि होनांगौ मुलिया माखौ होयो हांसोनो मानिमुनि देनानै होयो आरो मानिमुनिजों ओंखामजों देनानै लगायनानै होनोसै बिनि उनाव मोजां जोथोन खालामनानै गाबा आरो बेनि उनाव नो गालांनोसै लासैनो मोजां जालांनोसै अमाफोरा बिसिबां जोथोन लानांगौ आदार होफा होफा सानसेआव खनथाम आदार थास' जा दान्नानै रुनानै आदार होनांगौ सानसेआव खनथाम फुंनि खनसे बेलासिनि खनसे सानसुनि खनसे गुन्दैजों लगाय लगाय होनांगौ नङाबा अमाफ्रा देरनाय नङा आरो सान्दुं नांगोन अखा नांगोन बेफोरबादिखौ मोजाङै सान्दुं दुङोब्ला हाख'राव गावसोर दुगैनाय हाख'राव दै होनांगौ आरो अखा हाबा न' दङबा न'आव सोनानै दोन्नांगौ बेफोरबादि फिसिनांगौ आरो थ आङो जुनारनि थाखाय आं बेखिनिखौ बुंनानै जोब्बाय